मैम आप वैष्नवी डांस क्लासेस से बोल रहीं हैं मैम मेरे को डांस सीखना था तो आप आपकी टाइमिंग वग़ैरह बता दीजिए टाइमिंग चार्जेज़ क्लासिकल डांस सीखना था मैम

मैम मॉर्निंग वाले बैच में आना चाहती हूँ आठ से दस वाले में ओके शिवानी

ओके ओके मैम थैंक यू